जानकीपुरम मुरली नगर रक़ाब गंज केसर बाग़ आलमबाग़ लालबाग़ इंद्रा नगर सरदारी खेड़ा गणेश गंज निशाद गंज राजाजी पुरम पारा आलमबाग़ श्रंगार नगर अमीनाबाद नटखेड़ा